ابھی تک میں نے اپنی طرف سے کوئی فوٹوگرافی ورکشاپ منعقد نہیں کی لیکن میں نے کئی آنلائن اور آفلائن فوٹوگرافی ورکشاپ میں شرکت کی ہے جن سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا فوٹوگررافی صرف تصویر تصویر لینا نہیں بلکہ لمحے کو فنکارانہ انداز میں قید کرنا ہے اور یہ فن وقت مشق اور سیکھنے سے نکھرتا ہے میں نے ایک بار اپنے شہر میں ایک مقامی آرٹ سینٹر کی جانب سے منعقد فوٹوگرافی ورکشاپ میں شرکت کی وہاں مجھے کیمرے کے مختلف فنکشنس روشنی کے زاویے کمپوزیشن فوکس اور جیسے اہم موضوعات سیکھنے کو ملے اس کے علاوہ میں نے یوٹیوب اور مختلف آنلائن کورسز کے ذریعے بھی فوٹوگرافی کی کئی ٹنیکنیکیں سیکھیں جیسے تصویر کی ترتیب میں توازن پس منظر اور پیش منظر کی وضاحت قدرتی اور مصنوعی روشنی کا استعمال مجھے نیچر فوٹوگرافی اور پورٹریٹ فوٹوگرافی سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ ان میں جذبات اور فطرت کی خوبصورتی کو نمایاں کیا جا سکتا ہے میری خواہش ہے کہ مستقبل میں خود بھی فوٹوگرافی کی ایک ورکشاپ منعقد کروں تاکہ دوسروں کو بھی اس فن کے بارے میں سکھا سکوں اور ان کے جذبے کو ابھار سکوں فوٹوگرافی ایک خوبصورت ذریعہ ہے دنیا کو اپنے نقطۂ نظر سے دیکھنے اور دکھانے کا